दिक्खो जी जि'यां मै अगर तुसें'गी पंजें स्टेट बारै पंजें इंटरनेशनल सिटिज दे बारे च गल्ल करना चांह जि'यां साढ़ी न्यू यार्क ऐ न्यू यार्क इक ऐसी सिटी ऐ जेह्की इंटरनेशनल सिटी ऐ होर इ'यै गै अगर दुए सिटी दी गल्ल करचै तां दुबेई दुबेई इक बड़ी बड्डी सिटी ऐ लेकिन फ्ही बी इक इंटरनेशनल सिटी ऐ दुबई बी ऐ इ'यां गै त्री सिटी दी गल्ल करनां चांह त्री सिटी जि'यां लंडन ऐ लंडन इक बड़ी बड्डी सिटी ऐ होर ट्रैंटो ऐ ट्रैंटो बी चौथे नम्बर इक बड़ी बड्डी सिटी ऐ होर मुंबई मुंबई दा आम बंदे गी पता गै कि इक बड़ी बड्डी सिटी ऐ